एह् जनाब पैह्ली डिस्ट्रिक्ट दा नाम आया जम्मू ते दूआ आया उधमपुर ते त्रीआ आया किश्तवाड़ ते चौथा आया रामबन ते पंजमा आया डोडा